कपडे धुवपा खातीर आमी उदक कशें वापरता किंवां कपडे कशे सुकयता तर आमी कपडे जे आसा ते दिसान दोन दिसांतल्यान एकदा धुता तर त्या मानान तें उदक थोडें तरी वाचतलें तेच्या नंतर आमी वॉशींग मशिनान धुता वॉशींग मशिनान धुले कांय कितें जाता जितले लीटर म्हणजे एक लीटर उदक धुवपाक मागीर अशें एक लीटर उदक मागीर परत नेक्स्ट धुवपाक अशेंय तें कमीच उदक वता तेच्या नंतर मागीर आमी जे वॉशींग मशिनाचें उदक आसा तें उदक आमी भायर सोडलां आनी थंयसर आमी केळमें आनी माड लायला तर त्या केळम्यांक आनी माडांक आमकां स्पेशल आनी दुसरे उदक घालपाची गरज ना सो अशे करून आमच्या उदकाची देखबाल जाता वाड जाता तेच्या नंतर आमी आयदनां जीं आसा कप आयदनां जी आसा तीं आमी थोडीं थोडीं वापरता आनी घासतात आनी तें सुद्दां उदक आमी भायर आमच्या टायल्स नीव पुसपाक किंवा घरान कपडे सॉरी घरान टायल्स पुसपा खातीर तें उदक आमी वापरता तेच्या नंतर आम्ही पावसाचें जें उदक आसा तें आमी खणकुलां मारून तें आमी सीव करून घेता आनी आमच्या घराच्या भोंवतणी आमी पायपां लावन तीं पायपां आमी बांयन सोडलां सगलें उदक जें आसा तें कलेक्ट जातलें जितलें उदक सोंपता तितलें उदक आमकां आनी मेयटलें म्हणोन आमी अशे टँकूय केल्या तेज्या नंतर आमी हें आसा आमी टायमर लायल्लो आसा आमच्या बातरुमान की इतल्यात टायमाचेर शोवर बन करप नाजाल्यार उदक वेस्ट जाता तेज्या नंतर बेसिकली कपडे सुकत घालप तर कपडे सुकत घालप आमी दोरयेर घालता सो दोरयेच्या पोंदा जितले आमचे ग्रासीस आसा तेंकां त्या कपड्यांत कडल्यान बारीक बारीक थेंब पडोन तें उदक सगल्या त्या ग्रासिसाक मेयटा तर अशा प्रमाणे आमी तें उदक सेव करता आनी उदक चड वाया घालोवप ना कशें तर उद उदकान जे आतां फेस्टिवल आसा जशे की होळी किंवा हे अशें जे कोई खंयचेंय फेस्टिवल आसा जितून उदक यूज जाता ते फेस्टिवलान आमी उदक यूज करप ना जशें की होळयेन आमी फक्त रंग यूज करूंक जाय तितून आमी उदक यूज करपाक जायना सो ते वेस्ट जावचे ना तेच्या नंतर मोठी समस्या आसा ती उदक आसा पूण त्या उदकान चिकल आसा अमोनिया जाला वाडला तेज्या खातीर तें वापरूंक मेयणा म्हणोन आमी तेंय निवळ दवरपाक जाय तेज्या बरोबर सो आमकां जर उदक कमी आसाच कमी लागलेत किंवा सोंपले जाल्या आमकां एक्स जें उदक तें आसा म्हणजे न्हंयेचें उदक जावं समजा व्हाळाचें उदक जें आमी बुरशें केलां प्लास्टीक अमोनिया उडोन तें बरें जातलें तें निवळ जातलें आनी तेंय वापरपाक शकतली तेच्यानंतर नेक्स्ट गजाल आसा ती म्हणजे आमी करता ती नळ चालू दवरता बालदी भरपाक आणी तशीच चलू चालू दवरून आमी भायर सरता तेच्या नंतर तें व्हांवत रावता उदक तें व्हांवत रावलें कांय उदक कशें जाता वेस्ट जाता तेच्या खातीर आपूण कितें करप तर जेन्ना जेन्ना आपूण उदक वापरता तेन्ना तेन्ना प्रत्येकान समजुतीन मेच्युअर मायंडान थंय रावप जितलें जाय तितलें उदक घेवप बंद करप उरलेंलें घेवप ना किंवा आतां नवे घरांनी कितें केलां तर खुबशा जीं एज्युकेटेड लोक आसा तेणी आपल्या घरांनी कितें केलां तर टायमिंगां प्रमाणें लायलां की हो तो हो इतलोत टायम उदक तेंच्या घरांनी येतलें तेज्या नंतर उदक येवचें ना तर लोक कितें करतात त्यात टायमा भितून सगलीं कामां करून घेतात म्हणजे ते जर धा लीटरूच उदक आसा धा लीटर तरी न्ही पन्नास लीटर तरी जाय इतलें तरी उद आसा तें तितलेंत टायमा पुरतें यूज करप जालें तेच्या नंतर ना ना वेस्ट तेच्या नंतर पिवपाक जाय जाल्या आमकां वापरुपाकूच जाय मनशान म्हणटा तें हायड्रेटेड रावचेंच पडटा पिवपाचें आमी कमी करूंकच शकना पूण नेक्स्ट जें सगळें सगळ्यांत इमपोर्टंट पोयंट जो आसा म्हाका दिसता की उदक जें आसा पय तें जे आमी एकदा यूज केलें तें उडोवप ना तें उदक आमी दवरून झाडांक घालूं शकता किंवा आमी त्या उदकान आनी कितें करूं शकता जशें की हांवेंन म्हटलें की आमी आयदनां धुवन तें उदक उलेल्लें उदक तितून आमी पुसो शकता तशें वापरप परत परत उदक आनी मागिरूच तें ओंतप तेच्या नंतर न्हाताना मनशान एकूत बालदी किंवा ती जी वीस कितली म्हणटा आमी धा लिटराची जी बालदी आसता धा लीटर सुद्दां न्ही एक वीस कितल्या तरी एमएलाची जी बालदी आसा त्या मिनीमम जितली बालदी आसा ती बालदी भरून प्रत्येकान एक एकूत न्हांवपाक जाय आनी अशें म्हाका दिसता की प्रत्येकान प्रत्येका आ आपूण आपणा कडल्यातल्यान सुरवात करप मागीर ते प्रत्येक जाण करत वतलो आनी आपूण फुडल्या मनशाक मोटीवेट करप करत वचप